हम ड्राइंग बनाबै रहियै ने ओ किछु किछु कभी कभी गलती भए जाइ रहै तऽ ओकरा सुधारैके लिए हम बहुत किछु करै छियै सुधारैके लिए लेकिन सुधरै नहि छै अइसे कोनो चीजसँ भरै रहियै तऽ गलत भए जाइ रहै ई लए कऽ सुधारलियै सुधारलियै तऽ अच्छा हुअए लागलै बहुत लोक बोलै रहै कैसे बना बनाबै छी ड्राइंग कहाँ सिखले ड्राइंग हमरो बता दे हमरो सिखा दे ओहीके बहुत पसन्द आबै रहै सभकेँ बहुत किछु सभ सोचै रहै कि साथ हमहूँ रहतियै तऽ हमहूँ बनैतियै हमहूँ सिखतियै हमहूँ जानतियै तऽ हमहूँ बनैतियै ड्राइंग बनाबै लए कऽ कैसे सिखलै कैसे जानै छै हमहूँ सिखतियै यहीसभ बात लेकिन कभी कभी बनाबै रहियै लोक किछु किछु बोलै रहै कभी कभी गलती हो जाइ रहै ओकरा सुधारैके लिए चाहै छियै सुधारै रहियै ओहिसँ कोनो किछु भए जाइ रहै फिर भी ठीक रहियै ठीकसँ बनाबैके लिए सुधारैके लिए कोशिश करै रहियै करै छियै यहीसब बात आओर की ड्राइंग सभकेँ पसन्द आबै रहै हमरो घरमे भी सभकेँ पसन्द रहै इसकुलमे दीदीसभ रहै आसपासके लोक सबकेँ भी पसन्द रहै सबके पसन्द रहै सब बोलै रहै सब हमर सब पूरा ड्राइंगसँ खुश रहै सब कहै रहै कहाँ सिखली हमरो सिखा दे हमरो सिखा दे हमहूँ सहे फ्रेण्डसब सब बोलै रहै हमरो बता दे हमरो सिखाए दे हमहूँ सिखबै हमहूँ जानबै कैसे बनाबै छी कैसे करै छी एहीसब बात सिखबै हमर फ्रेण्ड सबके भी कहै रहै तऽ सिखा दे और कुछ ड्राइंग बनाबैके लिए सभकिछु जानै रहियै सभकिछु करै रहियै आसपासके गाँवमे हमर जबकि आसपासके लोग सबपर हमर नाम चलै रहै लोगसब जानै रहै कि ई ड्राइंग अच्छा बनबै छै चित्र अच्छा बनबै छै अच्छा अच्छा चित्र बनबै छै बहुत एकरा हाथमे जानकारी छै करै छै सीखै छै कहाँसँ सीखै छै ई इतना अच्छा हम ड्राइंगके क्लास करने छियै तब बच्चो सभकेँ सिखाबै रहियै बच्चा सभकेँ ड्राइंग बनाबैलए अइसे बना ओइसे बना अइसे कर अइसे कर अइसे कर